ہلو جی یہ نہرو زولوجیکل پارک ہے نا بہادر پورے پہ جی ہاں تو میرے کو جو ہے وہاں پہ جانے کا ہے تو اس کے لیے کتنے پیسے لگتے نہیں نہیں میں پارک کی میں پارک کے اندر انٹری ہونے کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کو یہ جو آپ کی جو مطلب گاڑی کا جو کرایہ ہے وہ کرایہ کتنا ہوگا آپ کا اچھا ایک کے نائن ہنڈریڈ روپیز لگتے نہیں میرے کو جو ہے یہاں سے ہی پک اپ کرنے کا ہے یہ جو راج صدر ہے نا راجندر نگر پہ پلر نمبر دو سو دو جی ہاں وہاں سے جو ہے نا میرے کو پک اپ کرنے کا ہے وہاں سے پک اپ کر کے وہاں پہ چھوڑنے کا ہے میرے کو اچھا اچھا تو کون سی گاڑی لا دیتے آپ اچھا نہیں اس کے اندر بیٹھ جا سکتے آٹھ آٹھ دس آدمی نا بیٹھ سکتے اس میں ایک آٹھ دس آدمیاں بیٹھ سکتے اچھا اچھا ہاں وہی میں وہی آپ کو جو ہے اچھی ہے گاڑی نیٹ ہے یا اچھا وہی میں بولا وہی ہے آپ سے بات کر لیں گے اور جو ہے نا مورننگ میں کس طرح ہوتا ہے کیا ہے ٹھیک ہے بالکل جی ان شاء اللہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی شکریہ جی